मिगी बाईक चलाने गी बड़ा मज़ा आंदा मेरी फिलींग्स एह् ऐ केह् बाइक चलांदे जेल्लै में बाईक चलाना होना कि म्हेशा में बाईक दिक्खी गै चलाना होना इद्धर उद्धर दिक्खियै नां में कदें स्पीड़ बिच्च चलाना होन्ना मेरे बिच्च मतलब कि इन्नी एनर्जी ऐ बाईक चलाने दी नां में स्पीड़ बिच्च चलाना होन्ना नां में रेश ड्राईविंग करना होन्ना में हमेशा दिक्खियै चलाना होन्ना हमेशा हेलमेट लाई दी होंदी में प्रॉपर पूरा दिक्खियै दुक्खियै अग्गें पिच्छें हर साइड दिक्खियै दुक्खियै में बाइक चलाना होन्ना नां में कदें रेश चलाना होन्ना नां में कदें रांग साइड चलाना होन्ना ते बड़े लोग होंदे जेह्ड़े इं'या बड़े इं'या चलांदे रौहंदे बिना हेलमेटां पाइयै उ'नें गी में इ'यै आखना होन्ना कि हेलमेटां पाइयै चलाना चाहिदा अपनी सेफ्टी होंदी अहें में ते खुद आपें हेलमेट पाइयै चलाना होन्ना ते नां में रेश ड्राईविंग करना होन्ना जां गंदी साइड चलाना होन्ना जां में स्पीडै च मोटरसैकल चलाना होन्ना आं नां